घोड़ापर सवार करयके लिए सभसँ पहिला घोड़ाकेँ खाना खिलाबै लए पड़तै खाना खिलाय कऽ पानि भी पिलाय कऽ ओकरा थोड़ा देर रेस्ट करय लए दै छै ओकर बाद ओकरा प्लान प्लान भी चाही लगाम चाही आओर ओकरामे दुआली भी चाही ओहिपर जे सवार करतै ओ आदमी चाही आँखिमे साइडसँ पट्टी भी लगायल जाइ छै या घोड़ापर सवार होयके लेल ओ आदमीकेँ ओकर अनुभव भी होना चाही केना घोड़ाकेँ चलयबै कोन जगहपर ओकर लगाम छोड़बै कोन जगहपर लगाम ओकर घिचबै आओर घोड़ापर सवार होयके लेल आदमीमे मतलब आदमीकेँ आदमीकेँ जे छै न ओकरा मतलब डरके भी दूर करयके पड़तै ओहिपर बैठयके लिए ओहिपर बैठतै लगाम पकड़तै दुआली रहतै हाथमे कोन जगहपर ओकरा मतलब दुआलीसँ ओकरा इंडिकेट करतै जे हमरा केन्नऽ जेनाइ छै ओकर लगाम पकड़ने रहतै लगाम पकड़ि कऽ कभी मतलब स्लो करयके रहतै तऽ ओकरा घिचतै जतय ओकरा जादा दौड़बयके रहतै ओतय दुआलीसँ ओकरा थोड़ा जोरसँ ओकरा मतलब ओकरा इंडिकेट करतै जे आगे बढ़ो ओकरा मतलब दुआलीसँ पिटतै जे एहि तरहसँ आगू आगे आगू चलो चल तऽ ओकरा जे छै

मतलब युद्धमे पहिलुका जमानामे राजा महाराजा युद्ध करयके लिए घोड़ाके ही सवारी करैत रहै अधिकतर पहिले घोड़ाके ही सवारी करैत रहै ताहि खातिर घोड़ा चलबयके भी जे आदमी घोड़ा सवार करतै ओकरा घोड़ापर बैठयके लिए ओकरा चलबयके लिए भी ओकरा मतलब ओकरा अन्दर ढङ्ग होना चाही हम ओहि तरहसँ घड़ा घोड़ापर बैठबै घोड़ा कै तरहसँ आगू बढ़तै केना ओकरा आगू बढ़यबै कोन तरहसँ ओकरा रोकबै कोन तरहसँ उतरबै ओसभ ढङ्ग ओहि आदमीमे होयके चाही